हेलो हँ हम श्यामा माइ मन्दिर घूमै लेल आयल छी हँ से हम छी अहाँकेँ गयासँ हमरा एहि चीजके बारेमे जानकारी नहि कतय गाड़ी पार्किंग लगायब कतय की व्यवस्था यए अहाँके श्यामा माइ मन्दिरके से हमरा कनि बताए दिअ हम फर्स्ट बेर आयल छी ह्म्म फ्लाइट नहि चारि चक्कासँ आयल छी ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म हँ हँ

हँ अच्छा अच्छा हँ कीसभ हँ श्यामा माइ मन्दिर की केना व्यवस्था छै

ह्म्म अच्छा अच्छा अच्छा हँ हँ अच्छा ह्म्म हँ तऽ पूजा पाठ भए जेतै ने नीक जेना विधि विधानसँ अच्छा

अच्छा

आब सुनैत छियै हवाइओ अड्डा बनि गेल हेँ दरभंगामे

पूजा गृह श्यामा मन् अच्छा अच्छा अच्छा ह्म्म अच्छा प्रसिद्ध जगह छै ह्म्म ह्म्म

अच्छा ह्म्म आओर डेरा आओर मिल जेतै ने ओतय सभके रहैके लेल अच्छा ओ अच्छा इएह हेबाक चाही तऽ आओर की